हम दम धन अर्जित करने के लिए खेती बाड़ी करते हैं यह फ़ैसला हमने यह इसलिए किया किया क्योंकि यह हमारी पुश्तैनी ज़मीन है यहाँ हमारे यहाँ खेती बाड़ी का ही काम होता है खेत में हम धान गेहूँ अरहर चना मटर सरसों सब्ज़ियाँ भी लगाते हैं इस समय मटर गोभी पत्तागोभी फूलगोभी लगाया हुआ है बोरा भिंडी भी लगाए हुए हैं जिससे कुछ समय के बाद पैसा अच्छा आएगा और इससे हमारा आगे विकास भी होगा और पैसा कमाने के लिए हम लोग पशुपालन भी किए हुए हैं जैसे गायो भैस बकरी रखे हुएँ हैं जिससे हम दूध निकालते हैं औ दूध को मार्केट में बेचते हैं और सम रोज उसका पैसा भी लेते हैं उस दूध से बचे हुए दूध का घी भी बनाते हैं उसको भी हम मार्केट में बेचते हैं खोआ और पनीर भी बनाते हैं उसको भी बेचते हैं जिससे हमारा अच्छी आमदनी होता रहता है और खेती के साथ साथ पशुपालन के साथ साथ हम समूह में भी जुड़े हुए हैं जिससे हम ज़रूरत समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर फ़ंड लेते हैं और अपना छोटा मोटा काम भी करते हैं वह समूह से जुड़ कर ही हमने भैंस और गाय भी लिया है जिससे हम हमारा रोज़गार अच्छा चल रहा है जिससे हमारे धन भी अच्छे से अर्जित हो रहा है और अच्छा अच्छा काम भी कर रहे हैं खेती भी अच्छी चल रही है खेती में हर एक चीज की अच्छी व्यवस्था हो रही खेती से ही हमारे परिवार का खर्चा भी अच्छे से चल रहा है और पशुपालन से भी हमारा काम हो रहा है बकरी भी हमने पाला हुआ है बकरी में कई प्रकार की बकरियाँ भी रखी हुईं हैं उनको बेच के उस बच्चे को बच्चे के अच्छा पैसा भी मिल जाता है बकरी का दूध भी काफी महंगा जा रहा है जिससे पैसा अच्छा आ जाता है